سر آپ مسایا ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں آڈر تھا میرے مہمان آئے ہوئے تھے تو کیا مل جائے گا آپ سر مجھے نان ویج میں آڈر کرنا ہے بتا سکتے ہیں آپ کے یہاں کیا کیا مل سکتا ہے سر نان ویج میں آپ کے یہاں کیا کیا ہے مٹن میں بھی کوئی آئٹم ہے اچھا اچھا اچھا تو سر کیا آپ گھر تک کھانا ڈلیور کرتے ہیں اوہ اچھا اچھا تو یہ ہوم ڈلیوری ڈلیوری فری ہے یا چارج اس کا بھی لگتا ہے اوکے سر سر تو آپ کے یہاں کا اس آپ کے ریسٹورینٹ کا جو اسپیشل ہلو جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں کا اسپیشل کیا ہے جو آپ کے ریسٹورینٹ میں سب سے زیادہ فیمس ہو سر مجھے میرا آڈر لکھ لیجیے ایک مجھے مٹن بریانی کر دیجیے فل پلیٹ فل پلیٹ اور شامی کباب ہاف پلیٹ اور کڑھائی چکن اور روٹی کر دیجیے دس دس روٹی کر تو سیلیڈ ویلیڈ ڈال دیجیے گا اسی میں یا الگ سے دینا پڑتا ہے تو ایک پیک کر دیجیے سر کتنے دیر میں آ جائے گا ہمارا کھانا یس سر کر دیجیے ٹھیک ہے سر پھر میں پیمینٹ کیش کر دوں گا جب کھانا آئے گا تو

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر شکریہ